जोंनि बे ओनसोलाव सुबुं मेथायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो बर'नि खुगा मेथाय आरो बैसागु मेथायखौनो होननांगोन मानोना बे ओनसोला गासैबो गामियारि बांसिनानो गामियारि बेखायनो सम सौफैयोब्ला बैसागो बोथोर दमासि बेफोराव जोङो सुबुं मेथाय बा बैसागु मेथाय रोजाबै रोजाबैनो ओनसोलखौ गिदिङो बेखायनो बे ओनसोलनि सुबुं मेथायनि बाथ्रा होनोब्ला बेफोरनो बैसागो मेथाय बिदिनो खुगा मेथाय बेफोरखौनो जोङो रायखांनांगौ बायध' जायो बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव सुबुं मेथाय आरो बैसागु मेथायानो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन सोलियो बोथोर सौफैब्ला बेखायनो जोङो बे सुबुं मेथाय बा मेथायनि बाथ्रा रायलायोबा बेफोरबादि गामियारिनि सिङाव रंजानाय बाजानाय बैसागु मेथाय आरो खुगा मेथायजों मोसानायखौनो जोङो जायगायारि सुबुंनि मेथायनि बाथ्रा होननानै बुंनो हायो